असांजी ज़िन्दगीअ में बिजलीअ जो महत्व अॻे ज़माने में जॾहिं बिजली हली वेंदी हुई त घर में ऊंदहि अंधकार थी वेंदो हुओ मेणबतियूं ॿारींदा हुआसीं लालटेन ॿारींदा हुआसीं ॾीआ ॿारींदा हुआसीं ऐं पंखे जे बदिरां विञिणा हलाईंदा हुआसीं पर हाणे जे ज़माने में एतिरो मुल्क में वाधारो थी वियो आहे जनरेटर अची विया आहिनि बैटरियूं अची वियूं आहिनि जंहिंजे ज़रिए असां पंखा लाइटूं हलाए रहिया आहियूं असांखे ऊंदहि कोन थींदी आहे ऐं पंखनि गर्मी बि कोन थींदी आहे विञिणा कोन हलाइणा पवंदा आहिनि पर इहा ॻाल्हि आहे त बैटरीअ ते असां फ्रिज वाशिंगमशीन टीवी कोन हलाए सघंदा आहियूं ठीकु आहे पर असांजा नंढा नंढा कम थी वेंदा आहिनि लाइट ते असांजो मिक्सर जो कमु रहिजी वेंदो आहे असां प्रेस कपिड़ा न करे सघंदा आहियूं घणेई कमु आहिनि जेके बिना लाइट जे न करे सघिबा आहिनि पर अॻे खां वरी बि फ़ाइदो आहे जनरेटर जे ज़रिए हाणे लिफ्ट बि हली सघंदियूं आहिनि अॻे न त लाइट बंदि थींदी हुई त लिफ्ट बंदि थी वेंदी हुई असांखे ॾाकणूं चढ़ी वञिणो पवंदो हुओ पर हाणे इहो कोन्हे को हाणे असां बैटरीअ जे ज़रिए नंढियूं नंढियूं शयुनि जी पूरति करे सघंदा आहियूं पंखा चालू थींदा आहिनि लाइट ॿरंदी आहे त असांखे तकलीफ़ु घटि आहे अॻे ते भेट में